संजना जी असें गी अपने बारे ई सनाओ कि तुं'दा जीवन कनेहा रेहा तोहें केह् केह् अज्जे धोड़ी अचीव कीता अपना एक्सपीरियंस सनाओ मेरा नांऽ पैह्लें ते तुसें ई पता ऐ कि मेरा नांऽ संजना ऐ ते में इस टाइम ते जी सी डब्लयू परेड दी जेह्ड़ी ऐ कॉलेज च पढ़नी होनी आं ते पैह्लें में जेह्ड़ी ही जोल्लै मेरा जिद्धर में रैह्नी होनी आं ओह् मेरे ग्रांऽ दा नांऽ पुंछल जम्मू ऐ जेह्ड़ा अकलपुर मोड़ च ऐ जेह्ड़ा घो मन्हासा दे कोल ऐ ते बोह्ड़ी आह्ली साइड ते ते अगर में अपने एक्सपीरियंस शेयर करांऽ ते मीं बड़ी गै मतलब आखदे न जुस्सी इक डल स्टूडेंट ऐ उस तरीके दी में रेही चुकी दी आं जुस्सी पढ़ने लिखने च कोई इंटरस्ट निं ही ऐ जुस्सी सिर्फ जेह्ड़ा खेलना कूदना ते इ'यां घूमना फिरना ते ओह्दे च गै इंटरस्ट ही ते जोल्लै में क्लॉसा बिच ही स्कूल च ही ते निक्के होंदे ते सारे बच्चे गै होशियार होंदे न ते शैल पढ़दे पुढ़दे न पर जोल्लै गल्ल आई उद्धर स्कूल बगैरा दी रैह्ने आह्ली दी जां बड्डी बड्डी क्लॉसें ई आनी जि'यां जि'यां बधदे गे क्लॉसां ते जोल्लै जि'यां में क्लॉस च जंदी गेई ते उ'त्थें जेह्ड़ा मेरा थोह्ड़ा इंटरस्ट घट्ट होन लग्गी गेआ पढाई आह्ली साइड हर चीज़ च इंटरस्ट घट्ट होन लग्गी गेआ पैह्लें में थोह्ड़ा खेलदी खुलदी ही पर ओह्दे बिच बी मेरा थोह्ड़ा खेलने खुलने च बी थोह्ड़ा मन जेह्ड़ा ओह् हटिया ते पढ़ाई बिच बी मेरा मन हटिया ते मैथ ते मेरा मतलब जीरो लेवल उप्पर चली आ ते जि'यां जि'यां अ जि'यां बड्डी क्लॉसें ई जोल्लै में अठमीं च पुज्जी ते मिगी मैथ दा ते इ'यां डर लगदा हा की मैथ मिगी आंदा गै कुछ निं ऐ ते फिर ओह्दे बाद मिगी मैथ दा में मैथ दी ट्यूशन लैती ट्यूशन लेइयै ट्यूशन लेइयै ट्यूशन लेइयै ते ओह्दी बजह् कन्नै फिर में मैथ दा एग्जाम दित्ता ते ओह्दे बाद मेरा मैथ थोह्ड़ा ठीक होया पर जि'यां में क्लॉस दसमीं माड़े दसमीं बिच पुज्जी ते ओह्दे बिच बी मेरा ना मैथ फिर जीरो लेवल उप्पर चली आ क्योंकि ओल्लै बी जोल्लै ऐहें कोरोना दी शुरूआत होई गेई ते कोरोना दी शुरूआत कन्नै कन्नै ते थोह्ड़ा इ'यां लग्गन लग्गी पेआ की भला हून केह् पता ओह् पेपर होग जां नेईं होग जां केह् होग ते मेरा मैथ मेरा जीरो लेवल उप्पर चली गेआ ते जोल्लै रिजल्ट आया ते सट्ठ परसेंट नंबर आये ते जोह्दे कन्नै मेरा बिलकुल इमेज मेरे घरा च इ'यां डाउन होई गेई ते में मेडिकल सब्जेक्ट लैना चाह्न्दी ही ते घरा आह्लें आखेआ कि तू पढ़ी सकदी नी ते तू किश करी सकदी नी ते तेरा ब्याह् गै कराई ओड़ने आं ते तू किश निं करना ऐ ते तुई कोई पढ़ाना निं ऐ पर मेरी मम्मी ने फिर मेरा साथ दित्ता उ'नें डैडी दी मनाया भला नेईं करी सकदी ऐ उ'न्ने पढ़ी लैना ऐ ते फिर जारहमीं बिच में जेह्ड़ा ऐ फिर अपना फिर पढ़ना शुरू कीता पर कोरोना होई गेदा हा दो साल दा गैप होइया ते फिर बी ओह् जेह्ड़ा पढ़ना में शुरू कीता जि'यां जि'यां पढ़दी गेई फिर जोल्लै सब्जेक्ट लैने दी बारी आई कॉलेज़ जोल्लै सब्जेक्ट चूज़ करने बारी आई जारमीं बारमीं च ते बी घरै आह्लें आखेआ मेडिकल लैने दी कोई जरूरत निं ऐ चुप्प करियै आर्ट्स पढ़ ते फिर जबरदस्ती आर्ट्स लैना पेआ में कॉमर्स चूज़ कीता तां बी घरा आह्लें आखेआ नेईं कोई जरूरत निं ऐ कॉमर्स लैने दी आर्ट्स लै चुप्प करियै ते आर्ट्स लैता फिर ओह्दे बाद मेरा थोह्ड़ा मोरॉल जेह्ड़ा ऐ ओह् डाउन होइया फिर मेरी मम्मी ने आखेआ की पढ़ना ते दोनों जगह् पौना ऐ भामें तू मेडिकल लैंदी ही भामें तू आर्ट्स लैंदी ही एह्दे बिच गै किश शैल करियै कर फिर ओह्दे बाच कोरोना बिच जेल्लै स्कूल शुरू होये फिर साढ़े स्कूल च आई गेई एन सी सी फिर में एन सी सी कीती जेह्ड़े आर के सर हे उ'नें बड़ा मोटिवेट कीता मिगी अ बड़ी अचीवमेंट्स जेह्दे बिच हेल्प कीती मिगी सारियां चीज़ा समझाइयां की कि'यां एग्जाम देने न कि'यां सेशन होंदे न कि'यां कोहे कन्नै गल्ल करनी कि'यां अ सब चीज़ा ऑपरेट करनी फिर ओह्दे बाद च जाइयै अ में थोह्ड़ा मोटिवेट होई फिर ओह्दे बाद जेल्लै बारमीं दे पेपर होए फिर ओह्दे बाद मिगी पता लग्गेआ एन डी ए दे बारे च फिर मिगी पता लग्गेआ की जेह्ड़ा एंट्रेंस एग्ज़ाम ऐ हून ओह् होई गेदे सी बी टी होई गेदे फिर ओह्दे बाद एंट्रेंस दा पता लग्गेआ फिर ओह्दे पता लग्गेआ मिगी ओह्दा फिर ओह्दे बाद मेरे बोर्ड दे पेपर बी आइये फिर में उं'दे बिच फिर में पढाई बिच लग्गी पेई मिगी ऐल्ली बी चेता ऐ की में अगस्त दे म्हीने जोल्ले हे ओल्लै में सीरियस होइये पढ़ना शुरू कीता हा ओह्दे बिच बी मेरी मम्मी ने मिगी कोई रोकेआ टोकेआ निं किश चीज़ लेई कोई कम्म काज निं दस्सना घरा दा कोई कुछ निं दस्सना सिर्फ उनें आखेआ तूं अपनी पढ़ाई उप्पर ध्यान दे फिर ओह्दे बाच में पढ़ना शुरू कीता हर चीज़ दी बारिकी कन्नै पढ़ना फिर ओह्दे बाद मोटिवेट करना अपने आप दी फिर शैल करियै भगवान आह्ली पूजा पाठ आह्ली साइड ध्यान मेरा लग्गी आ फिर ओह्दे बाद जेह्ड़ी चीज़ां कुछ बी फालतू चीज़ै उप्परू हट्टियै दूनियादारी उप्परू जि'यां आखदे पैह्लें मोह् माया कोला हट्टियै फिर ओह्दे बाद च मेरा चीज़े उप्पर ध्यान लग्गना शुरू होइया ते फिर में पढ़ाई करना जोल्लै शुरू कीती ते ओह्दे बिच मतलब हर बेसिक चीज़ उप्पर ध्यान दित्ता हर जेह्ड़े सब्जेक्ट उप्पर ध्यान दित्ता फिर मेरा मिगी जोल्लै मिगी एन डी ए दे बारे च पता लग्गेआ ते फिर ओह्दे बिच मिगी पता लग्गेआ की ओह्दे बिच मैथ दा सब्जेक्ट जेह्ड़ा ऐ ओह् सब तो इम्पोर्टेन्ट ते मैथ मिगी आंदा जांदा निं ही जारमीं बारमीं च रक्खेआ निं मैथ फिर ओह्दे बाच यूट्यूब उप्परू गै मैथ पढ़ियै पढ़ियै फिर ओह् सिक्खेआ फिर मैथ पढ़ियै फिर उसी शैल करियै समझना फिर उसी रिवाइज करना फेिर जाइयै में बारमीं दे जोल्लै पेपर दित्ते ओह्दे बिच बारमीं दा पेपर दित्ता फिर ओह्दे बाच में सी बी टी दा बी पेपर दित्ता फिर ओह्दे बाद में एन डी ए दा बी पेपर दित्ता ते जोल्लै इं'दे सारे पेपर दित्ता ते एह्दे बिच मिगी पॉजीटिव रिस्पांस गै तिन्नों बिच मिलेआ ते मिगी इ'यां लग्गेआ की जि'यां भगवान दा आशीर्वाद मिगी थ्होया ऐ ते घरा आह्ले बी बड़े खुश होये ओह्दे बाद च मेरा जेल्लै बारमीं दा रिजल्ट आया ओह्दे बिच बी मेरे नाइनटी टू परसेंट मार्क्स आये फिर मेरा सी यू ई टी दित्ता ओह्दे बिच बी मेरा जे एन यू सिलेक्शन होया फिर जोल्लै एन डी ए दित्ता ओह्दे बिच बी मेरा रिटन क्वालीफाइड होइया ते ओह् मेरी अचीवमेंट्स बड़ी मतलब स्हेई रेही होर बड़ी काफी अचीवमेंट्स मिली पर जोल्लै टैम आया भला सी यू ई टी दा जोल्लै जे एन यू जाने बारी आई ते ओल्लै भी थोह्ड़ी मतलब अड़चन आई गेई जोह्दी बजह् कन्नै नेईं जाई सकी एन डी ए दा दित्ता ते ओल्लै कॉलेज बिच इ'त्थें परेड बिच एडमिशन लेई लेदी ही ते उ'त्थें बी उ'नें कॉलेज आह्ले आखेआ भला पेपर आइये नेईं जाई सकदे तुस पेपर देना जरूरी ऐ फिर एन डी ए दा बी पेपर नेईं देई सकी ते ओह्दी बजह् कन्नै फिर ओह् फिर आइये इक डिमोटिवेशन आह्ली चीज़ां आई गेइयां फिर ओह्दे बाद फिर में अपने घर जोल्लै गल्ल कीती ते उ'नें फिर मिगी मोटिवेट कीता की नेईं हून तू अगर एह् सारी चीज़ां होई दियां न ते तू पढ़ी सकनी ऐ तूं अग्गें बी करी सकनी ऐ बस अपने हार्ड वर्क उप्पर ध्यान दे अपनी मैह्नत उप्पर ध्यान दे अपने उप्पर ध्यान दे फिर ओह्दे बाद मेरा एन सी सी उप्पर बी मतलब थोह्डा इंटरस्ट जादा बनी आ फिर में कॉलेज बिच बी मतलब इक म्हीना पूरा ट्रॉयल आस्तै आंदी रेही पूरे हर रोज़ आंदी रेही पूरे दिन ट्रॉयल देने धुप्पै खलेरना फिर फ्रंट रोल कड्ढने पुश अप कड्ढने फिर दौड़ लानी फिर स्टाइल मार्च स्टंपिंग मार्च अलग अलग तरीके दे ड्रीलां जेह्ड़ी आखदे न एन सी सी बिच होंदिया ओह् कीत्तियां फिर ओह्दे बाद एल जी गॉर्ड कीती एल जी ओह्दे बाद च इ'यां करदे करदे जेह्ड़ी मतलब काफी हद्द तक थोह्ड़ी अपने आप उप्पर इ'न्ना भरोसा कि नेईं में बी किश करी सकनी आं ते उस चीज़ दा मिगी मोटिवेशन रेहा ते हून अज्ज जाइयै ते हून में हून पढ़ा दी आं ते अग्गें अग्गें चला दा ऐ सब कुछ पढ़ाई बी चला दी ऐ ते कन्नै कन्नै एन सी सी बी चला दी ऐ ते इ'यै मेरी अचीवमेंट ऐ फिलहाल अज्ज तक ते अग्गें बी मैह्नत दा ते उ'ऐ की मैह्नत करदी रौह्गी ते सब कुछ मिलदे रौह्ग ते भगवान दी किरपा होंदे रौह्ग ते नेईं करगी ते फिर उद्धर दी उद्धर ते बस इ'यै कि सब कुछ होया ऐ